नमस्ते कहिये क्या सेवा कर सकते हैं आपकी हाँ जी हाँ जी हमारे लाइब्रेरी में सारे ही बुक हैं आप जो भी लेना चाहें आ कर ले सकती हैं जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आप आइए आप आ कर देख लीजिए आप जो भी किताब खोजेंगे आप सब को मिल जाएगा जी बिल्कुल जी बिल्कुल हमारे पास चुटकुला और इस कहानी वगैरह कविता जो भी कुछ है आप जो भी चाहते हैं पढ़ना वो सारी ही किताब हमारे लाइब्रेरी में है आप एक बार आइए आप आ कर देखिए और यहाँ पर आपको आने के लिए कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लगता सब कुछ एकदम फ्री में ही मिल जाता है आप आ कर आराम से एक दो घंटे आपका जितना टाइम मन करे आप आ कर यहाँ बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं सब कुछ अवैलेबल है यहाँ पर आप आपको और सेवाएँ भी मिलेंगी कोई परेशानी नहीं होगी आप आ जाइए जी बिल्कुल आप निश्चिंत हो कर एक बार आइए और आ कर आप जिस भी लेखक का कविता आप ढूंढ रही हैं या फिर आपको पढ़ना है आप उसमें पढ़ना उसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल बेहिचक आके पढ़ सकती हैं कोई कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आप बिल्कुल आइए और एक बार आके देखिए फिर आप अपने हिसाब से जो बुक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं जी बिल्कुल आप आ सकती हैं कोई परेशानी नहीं है आइए एक बार फिर आप बताना मुझे कि आपको कौन सा बुक चाहिए मैं आपको दे दूँगी आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं कोई चार्ज नहीं लगता है जी धन्यवाद